ہیلو جی جی کچھ بات کر رہے ہیں ایکچولی میں یہاں پر آپ کے یہیں پر کچھ رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی آپ کے پاس والے ہوٹل میں تو مجھے پانچ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروانا ہے اور مجھے ڈنر کے لیے کروانا ہے جی پانچ لوگ ہیں

جی اور مجھے لکھنوی اسٹئل بریانی چاہیے اور گلاب جامن چاہیے جی اچھا جی نہیں مجھے صرف لکھنوی اسٹائل بریانی چاہیے ارے تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر لو نا پانچ لوگوں کے لیے لے رہی ہوں جی چلیں ٹھیک ہے اچھا ہاں جی جی جی جی ٹھیک ہے جی اچھا جی اور مجھے سات بجے تک ہی چاہیے ٹھیک ہے جی اوکے تھینک یو